असां किताब कापियुनि रस्ते इल्मु वरितो आहे पर अॼुकल्ह घणेई ज़रिया निकिरी विया आहिनि इल्मु जा जीअं त मोबाइलनि ते गूगल जे थ्रू असां खे चङे ई नॉलेज मिली रहियो आहे हर अख़र जो मीनिंग कुकिंग सभु सिखी रहिया आहियूं उन में असां खे एॾी सहूलियत आहे त उहे किताब कापियूं खणी नथो वञी सघिजे किथे बि ऐं मोबाइल रस्ते असां खे उहो ज्ञान मिली रहियो आहे